हय हय आतां आयकपा येता हांव बरें आसा तूं कशें आसा तें तूं सांग आनी ह्या विकॅन्डाक खंय या तेंय सांग हय चलता हय चलता चलता चलता लोंग ट्रीप आमकां चलता अं हय ह हय

हां ओके

हय हांव चलोवपाक शकतां तुका जाय जाल्यार तशें म्हाका कांय प्रॉबल्म ना आमी गाडी घेवन जाल्यार गाडी घेवन वचपाक शकता नाजाल्यार आनी कोणाक हायर करया जाल्यार तशेंय चलता अं तूं सांग कितें ड्रॅस कॉड तो अं ओके आं ओके ओके ओके तशें नो इशूज बट आमकां कितकी कितले दीस रावचे पडटले एनी आयडिया हां ओके ओके ओके ओके आनी आनी कितलो वेळ हां बरें बाय बाय